कस चित्रकार म्हण तरेतरेचीं आव्हानां कठीण परिस्थितीक आमकां फुडो करचो पडला केन्नाय कलेच्या साधनाची स्टेशनाचेर उणाव प्रेरणा आनी आदाराचो कमीपण आमकां जाणवला कित्याक चित्रकलाचें जिवीत हें सोपें न्हय हातूंत जायत्यो कठीण परिस्थितींक आमकां फुडो करचो पडटा पूण जिवाची काळजी घेवन आनी जिवाक घटाय तसोच वेळ सारून वाचून परतून परतून प्रॅक्टीस करून हीं आव्हानां आमी फुडो करतात आनी आमकां म्हायती दिवपाक आमी पुस्तकां वाचून दुसऱ्यांची प्रेरणा आमी घेतात